हँ पोखरिमे जे जाइ रहियै नहबय लए बहुत नहाय रहियइ बहुत हेला करय रहियै एकदम बच्चामे जइए नहबइ लए चारि टा पाँच टा सङ्ग होइए पोखरिमे बड़ नहबिये नहबयके एतय एतयमे सबसँ आगू टपि जइए डुबकीसँ चितङ्गा मरि दियै एकदम हेलल जा रहल छियै पेटकनिया पड़ि कऽ हेलियइ सबसँ आगूमे रहियइ हेलयमे हँ केहनो पानि छै पोखरि भरल छै तऽ की भए गेलय हेलकऽ तऽ पार भए जेबय नदिओ छै तऽ की भए गेलय रेती बहय छै तऽ रेतीमे एनाकऽ मुरी दै दऽ के हाथ एकदम खाली एक जरा हाथ सहारा देतै तऽ बस पार भए जाइ छै हँ जेना पोखरिमे कनिटा स्थीर पानि छै तऽ ओइमे बेसी कष्ट होइ छै हेलयमे आओर नदीके पानि हेलयमे कोनो अथी नहि होइ छै एकदम पानिके हेल जाइ छै बहुत अथी छै पोखरिमे नहबयमे बहुत मोन लागय छै बच्चा आरके देखियोने हेलयमे जइए पोखरिमे नहबय लए बहुत मोन लागय रहय नहबय सुनाबयमे ओ गाँवमे खूब बढ़िआँसँ नहाबय जाइ रहियै आबय रहियइ सब दिन जइयै पोखरि पाँचटा छओटा जमा भए जाइ रहियै आओर चलि जइए की करियइ बहुत हेलियै